जित्थै धोड़ी अपनी जिंदगी च वैल्यू देने दी गल्ल औंदी ऐ ते उत्थै में आखना चाह्ङ कि मेरे जेह्ड़े माता पिता न मेरे जेह्ड़े मां प्यो न ओह् मेरी जिंदगी च सब तों जैदा खास थां जेह्ड़े न ओह् रखदे न क्योंकि कोई बी मुश्कल निक्के होंदे कोला लेइयै बचपन कोला लेइयै बड्डे होंदे धोड़ी पढ़ाई लिखाई दे रिलेटिड उस तों बाद अपने दोस्तें दे कन्नै कि'यां रौह्ना ऐ कि'यां गल्लबात करनी ऐ अपने रिश्तेदारें कन्नै दुनिया च कि'यां उट्ठना बौह्ना खढ़ोना जो किश बी अ'सें ई सखाया ओह् साढ़े मां प्यो नै ई सखाया ते में अपने मां प्यो ई अपनी जिंदगी च सब तों जैदा जगह् या वैल्यू दिन्नी आं उस तों बाद मां प्यो दे बाद औंदे न साढ़े भैन भ्राऽ साढ़े घरै आह्ले जेह्ड़े असें ई मां प्यो दे बाद उस बराबर ते नेईं मगर उसदे बहुत नेड़े दा ई अहसास जेह्ड़ा ऐ ओह् करांदे न कोई बी मसीबत होए कोई बी प्राब्लम होए अ'सें ई सब तों पैह्लें अपने मां प्यो ई चेत्ता औंदे न अगर मां जां प्यो साढ़े नेईं साढ़े कन्नै उस टाइम उस बेल्लै होई सकदे ते असें ई अपने भैन भ्राऽ जां अपने पति दा या बच्चें दा ख्याल औंदा ऐ अगर होर चीजें दी गल्ल करां इ'यां ते बहुत सारी जिंदगी जेह्ड़ी ऐ बहुत सारी चीजें दा मिलेआ जुलेआ लेखा ऐ ते मां प्यो दे बाद रिश्तें दे बाद अगर में आक्खां ते पैसे बी बड़े जरूरी न साढ़ी जिंदगी च क्योंकि पैसें दे बिना नां अस कपड़ा खरीदी सकने आं ना रुट्टी खरीदी सकने आं ते में आखना चाह्ङ कि पैसे बी उन्ने जरूरी न लेकिन पैसे कमाना पैसे खर्च करना एह्दा बी जेह्ड़ा स्हाब कताब ऐ जेह्ड़ा ऐ एह्दी शिक्षा ऐ सिक्खेआ ऐ ओह् बी असें ई अपने मां प्यो कोला लब्भी दी ऐ उ'नें असें ई बहुत जैदा पढ़ाया लिखाया साढ़े उप्पर पैसे खर्च कीते तां जे अस बड्डे होइयै अपने पैरें पर खड़ोई सकचै अपने पैरें पर खडोइयै अस अपने लेई कुछ कमाई सकचै ते कुसै दे अग्गें असें ई हत्थ निं अड्डने पौन ते अगर मां प्यो दे बाद में आक्खां कि ते पैसे बी बहुत जरूरी न साढ़ी जिदगी च इ'यां गै पैसे दे कन्नै कन्नै असें ई प्यार दी बी बड़ी लोड़ ऐ प्यार असें ई कुसै कोला बी मिली सकदा ऐ जित्थूं असें ई प्यार मिलै उत्थै गै अस बहुत जैदा खुश होना पसंद करने आं क्योंकि अगर साढ़े कोल पैसा ऐ लेकिन साढ़े कोल प्यार नेईं ऐ ते अस जिंदगी च कदें बी खुश जां सैटिस्फाइड नेईं रेही सकदे कन्नै अगर में इक लास्ट गल्ल आक्खां कि साढ़ी जेह्ड़ी सेह्त है ओह् बी साढ़े लेई बहुत जैदा जरूरी ऐ जिंदगी च क्योंकि अगर साढ़े कोल साढ़े मां प्यो न साढ़े कोल बहुत जैदा पैसा ऐ प्रॉपर्टी ऐ बट अगर साढ़ी सेह्त गै असें ई अलाओ नेईं करै उस चीज गी इंजाय करने आस्तै अगर अस उस पैसे गी खर्च नेईं करी पाह्चै उट्ठियै खड़ोई नेईं पाह्चै जां कुतै घुम्मन फिरन नेईं जाई पाह्चै ते ओह् पैसा जां ओह् प्यार जेह्ड़ा ऐ ओह् कुसै ना कुसै हद्द तक्कर बहुत जैदा वेस्ट होंदा ऐ ते साढ़ी जेह्ड़ी सेह्त ऐ साढ़ा जेह्ड़ा दमाग ऐ उसी शांत रक्खना साढ़ी सेह्त गी फिजिकली फिट रक्खना कसरत करना एह् चीजां सारियां जेह्ड़ियां न एह् साढ़ी जिंदगी च बहुत जैदा अहमियत रखदियां न ते इ'नें चीज़ें गी असें ई बहुत ध्यान कन्नै ते सम्हालियै अपनी जिंदगी दे अंदर रक्खना चाहिदा